میرے پسندیدہ اردو الفاظ بہت سارے ہیں جیسے آداب جناب تجسس جذبہ جنون عشق محبت مقام یہ سب ایسے الفاظ ہیں جب کوئی بھی انسان ان الفاظ کو بولتا ہے تو اس کے بولنے کے دوران اس کو ایک جاذبیت محسوس ہوتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ فخر بھی محسوس کرتا ہے اور اردو بولنا ایک بہت ہی کمال کا ہنر ہے جب کوئی بھی انسان اردو بولتا ہے تو اس کے آپ جب الفاظ سنیں گے اور یا اس کے کلمات سنیں گے یا اس کی باتیں سنیں گے تو اس سے ایسا لگے گا کہ سامنے والا انسان کیا بول رہا ہے آپ اس کی باتوں کو سنتے ہی جائیں گے کیونکہ یہ اردو کے الفاظ اس کے دماغ میں گھر کر جاتے ہیں اتر جاتے ہیں اور اردو محبت کی زبان کہی جاتی ہے لوگ جب کوئی بھی بات اپنی بات کہتے ہیں اردو اگر زبان میں کہتے ہیں تو دوسروں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور جب کوئی بھی بات کسی دوسرے سے منوانا ہو تو اردو زبان کا اگر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ آدمی جلد اس بات کو مان جاتا ہے مجھے اردو زبان بولنے پر بہت ہی زیادہ فخر ہے اور فخر محسوس اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ زبان ہی ایسی زبان ہے جو محبت اور بھائی چارہ اور پیار محبت کا درس دیتی ہے اردو زبان بہت ہی پیاری زبان ہے کوئی بھی انسان اردو زبان سے جو محبت کرتا ہے وہ اردو شاعری بھی پڑھتا ہے اردو کے الفاظ کلمات جب اس کی زبان سے نکلتے ہیں تو ایک الگ ہی اس کے اندر تجسس اور اس کے اندر ایک الگ ہی چیز نظر آتی ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے